इस्कूलमे हमरा सभसँ नीक विषय हिन्दी लागैत छलह किआकि सभ दिनसँ हम भाषासँ जुड़ल रहलियै ताहिलेल हिन्दी ओहिनो अपन सभके राष्ट्रभाषा अछि आ हिन्दीके लेखक कविके कविता आओर लेखन अतेक समृद्ध अछि जे अहाँके मन मोहि लेत चाहे ओ दिनकरके रश्मिरथी हुए या महाप्राण निरालाके रामके शक्तिपूजा हुए महादेवी वर्माके हुए या

मधुशाला पढ़ु जेकर लेखक छथि हरिवंश राय बच्चनजी हुनक लेखनीमे अनेको तरहके भाव छै आ हिन्दी हमरा एहि दुआरे तैँ बेसी पसन्द अछि जे ओ हमरा कहिऔ सिखबयलऽ नहि पड़ले ओ स्वतः ही हमर अन्तरात्मामे बसि गेल जेनाकि मैथिली हमर आत्म अन्तरात्मामे बसिल अछि ओकरा लेल हमरा कहिऔ कोनो तरहके

माथापच्ची नहि करय पड़ल जेना गणितमे आ विज्ञानमे करय पड़ल ताहिलके हम सुलभ भाषाके चुनलहुँ ओ हमरा पसन्द आयल

विषयवस्तु अहिनो जे छै भाषासँ जुड़ल अछि हम सान्सारिक जीवनमे कविता सेहो लिखैत छी